मुझे शरू से ही मतलब बचपन से ही मैं मतलब अंतरिक्ष की बातों को गौर से सुनती थी गौर से मुझे जानने कि उत्सुकता रहती थी कि कैसे क्या आकाश में क्या होता है क्या ऐसे तो तभी से मेरा है न मतलब यह एक शौक़ बन गया कि मैं इनके बारे में जानूँ या कुछ मतलब इनकी बारे में मतलब कुछ न कुछ पता लगाऊँ क्योंकि मुझे यह शुरू से शौक़ था अंतरीक्ष की बातों का जैसे पहले दादी नानी ऐसे कहानियाँ सुनाती थी चंदा मामा वाली तारों की कुछ न कुछ तो ऐसे ही मन में यह रहता था कि यह कैसे क्या होता है इनके पीछे का क्या है क्या रियल में ऐसे कुछ घटनाएँ थी क्या ऐसे चंदा मामा रियल के होते हैं तो यह सब बातें ऐसे मन मे ऐसे कहीं न कहीं घर करती थी तब से मैंने फिर मुझे इसका शौक़ हो गया और मैंने फिर है न खगोल खगोल विज्ञान को अपने शौक़ के रूप में लेना शुरू कर दिया और मैं ऐसे ही बुक्स पढ़ती रहती हूँ आज भी और जानकारी लेती रहती हूँ तो यह इसी तरह से ऐसे ऐसे कुछ घटना मतलब देखी बड़े बुजुर्गों से देखी और मतलब गाँव में जब बाहर सोते थे तो मैं ऐसा आकाश की तरफ देखती थी और कुछ न कुछ सोचती रहती थी तब से मेरा ये शौक़ बन गया और मैं आज भी खगोल विज्ञान के बारे में मतलब ऐसी किताबें पढ़ती हूँ ऐसे कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ प्रोग्राम देखती हूँ यूट्यूब पर